हम खाना बनबय लए गेलहुँ तऽ हमरासॅं गलती भए गेल रहय तऽ तैं दुआरे से ओकरा फेर खाना बनबै लए जे गेलहुँ तऽ खानामे भेल कनिटा नामक ज़्यादा भए गेल कनिटा जरि गेल सब्ज़ी तऽ तैं दुआरे ओकरा सम्हारलहुॅं हम कहुना साउसके आगाँमे तऽ ओकरा कएलहुॅं की जे फेर सभ गलतीसभ मानलहुँ जे हमरासॅं गलती भए गेलनि आब हम फेर बढ़िआँसे बनेबै तऽ तैं दुआरे सम्हारि लेलहुँ आ नहि तऽ तहन बहुत ग़ुस्सा भए जाइ छथिन की किया एहन बनेलहुँ किया एना केलहुँ तऽ तैं दुआरे हम की केलहुँ तऽ फेरसॅं बनेलहुँ सब्ज़ी तहन फेरसॅं देलहुँ खाय लऽ तैं दुआरे तैं कहै छी जे मतलब हम सम्हरै छी गपके तऽ तेकर बाद फेर की केलहुँ चाय बनबै लए गेलहुँ तऽ चायमे फेर चीनी ज़्यादा भए गेल फेर साउससभ हमर बाज़ऽ लागल किया एहन गलती करै छी तहन फेर ओकरा हम की केलहुँ बढ़िआँसॅं चाय बनेलहुँ तहन देलहुँ फेर हम सम्हारि लेलहुँ तऽ तैं दुआरे